हैल्लो आहो डाक्टर साहब बोल्ला दे न हां ओ साढ़ा एक्चुअली ना टैम ऐ ना छे टू अट्ठ ते ओह्दे बाद फ्ही मैं बंद करी ना होना ऐं दमागी हाल्त केह् होइया मड़ो तुसें तुस ते बड़े ते चंगे चुस्त दुस्त हे अच्छा

पैनिक अटैक होआ दा तुसें हू'न करना किश नी ऐ हू'न इ'य्यै करना क्यूंकि रौले रूले कोला दूर रौह्ना ते कन्नै चुप करियै कल आई जाना क्लिनिक दवाई ते हू'न मैं आक्खी नी सकदा पैह्ले थुआढ़ा दिक्खना केह् सिस्टम ऐ मतलब पैह्ले दा होआ दा हा यां हू'नै तुसें पता लग्गेआ हू'न पैह्ले पूरा दिक्खियै होंदा ना हां इ'य्यै जे जेह्ड़ी थुआढ़ी गल्ल ऐ इ'य्यै इस्सी दिक्खियै ते इ'य्यै लग्गा दा एह् नवां नवां आह्ली कोई पराना ते ऐ नी ते दवाइयें कन्नै वी इ'य्यां थोह्ड़ा दो त्रै सैशन थुआढ़े कन्नै लाने ते ओह् ठीक होई जाना गल्ला बाता कन्नै कल एक्चुअली मैं जम्मू जाना ते कल फिर मैं शाम्मी सत्त बजे आना ते तुस फ्ही सत्त बजे आयो हां ठीक ऐ कल मिलने आं फिर ठीक